हमारे यहाँ की हिन्दी भाषा एक महत्वपूर्ण भाषा है हमारे यहाँ के विद्यालयों में भी हिन्दी का महत्व बहुत ज़्यादा रखा गया है

और खड़ी भाषा में हिन्दी बोल रहे हैं जोकि लोग बाहर निकल करके विदेश में जा करके अच्छी कमाई कर रहे हैं जब तक भाषा का ज्ञान नहीं होता तब तक वह बाहर जाने के बाद बोल नहीं पाते समझ नहीं पाते कोई व्यवसाय कर नहीं पाते हर हिन्दी की भाषा समझ लेने के बाद वह अच्छा व्यवसाय कर ले रहे हैं जिससे कि जनता में एक ख़ुशहाली लग रही है और हमारा देश भारतवर्ष हिन्दी के मायने में एक प्रमुख देश है और हिन्दी ही एक मुख्य भाषा है जिसके आधार पर हमारे गाँव में शहरों में हर एक जगह हिन्दी के माध्यम से पूरा काम किया जा रहा है पहले लोग अँग्रेजी के माध्यम से चलते थे लेकिन अब हिन्दी के माध्यम से लोग काम कर रहे हैं